हिन्दी पर भी संस्कृत आदि प्राचीन पश्तो तुर्की फ़ारसी पुर्तगाली फ़्रांसीसी इस्पैनिस रूसी अंग्रेजी आदि विदेशी तथा स्वदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है वैसे तो ध्वनि उपसर्ग प्रत्यय आदि के प्रभाव एवम प्रयोग से भाषा समृद्धि होती है किन्तु सबसे अधिक प्रयोग शब्द समूह का पड़ता है भाषा का संस्कृति के सात संश्लिष्ट सम्बंध है क्योंकि भाषा मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण संस्कृति का अंग होती हैं और उससे निरूपित भी करती हैं अतः भाषा और साहित्य का विकास संस्कृति के विकास का एक बड़ा कारक होता है हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग एक हज़ार वर्ष पूर्व माना गया है संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है हिन्दी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उतराअधिकारणी मानी जाती है साथ ही ऐसा कहा जाता है कि हिन्दी का जन्म संस्कृत के ही कोख से हुआ है भारत में संस्कृत पंद्रह सौ ईस्वी से होती है इसका लक्ष्य व्यक्ति का विकास औ प्रकृति का संतुलन है भाषा संस्कृत की वाहिका होती है भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों जैसे ऐतिहासिक आर्थिक धार्मिक प्राकृतिक राजनैतिक तथा कला ज्ञान विज्ञान आदी का सुचन तथा वास्तविक ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हो सकता है